महादेव बनबैत छियै ने तऽ महादेव बनेलहुँ प्रतिमा बनेलहुँ शङ्करजीकेँ महादेव बनाके एक हजार दू हजार तीन हजार चारि हजार जिनका जतेक पार लगैत छनि ओतेक महादेव बनबैत छथि प्रतिमा बनबैत छथि शंभु बनबैत छथि तेकरा बाद से सामा चकेबा सभ बनेलहुँ सामा चकेबा बनाके खेलेलहुँ खरना दिन से शुरु कयलहुँ पूर्णिमा दिन जाकऽ हुनका प्रवाह कयलहुँ हुनका गीतनाद गाबिके भगवती गीत ब्राह्मणके गीत सामाके गीत समदाउन गाबिके हुनका पोखरिमे चाहे चाहे कोइ खेतमे हुनका प्रवाह कयलहुँ सामा चकेबा बनाके तेहिके बाद खेलेलहुँ खेला तेलाके सभ चीज कऽके धयलहुँ भाय बहीनके गीत नाद भऽ गेल शङ्करजीके गीत भेल शङ्करजीके पूजा भेल शङ्कर जीके गीत भेल सभ चीज कऽ धऽ कऽ तऽ हुनकर पूजा भेलनि हुनकर भोग लगाबऽमे हुनका हलुआ बनैत छनि पूरी बनैत छनि हुनका भोग लगैत छनि मिठाइ भेल जिनका जतेक शक्ति छनि ओ सभ चीज कयलनि बाभन खुएलनि विष्णु खुएलनि खुआ पिआके तऽ सभ चीज कयलनि धयलनि ओएह सभ हुनका सभमे होइत छनि भगवानके शङ्करजीकेँ आ सामाके फाँड़ भरलकनि भायके खोइँछ भरलनि फाँड़ भरलनि भायके खोइँछ देलनि बहिनके खोइँछ देलनि मूँह ऐँठेलेँ दही चूड़ा लऽ कऽ